मैं अपने नृत्य के रूटीन के लिए संगीत चुनती हूँ मुझे जो जो क्लासिकल जो डांस है वो बहुत ज़्यादा पसंद है क्लासिकल डांस पसंद करती हूँ मैं और लोफ़ीस संगी लोफ़ी टाइप के जो संगीत होते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं तो मैं हमेशा जब भी फ्री टाइम में रहती हूँ तो मुझे क्लासिकल डांस करना बहुत पसंद है तो मैं उसी तरह के जो भरतनाट्यम से रिलेटेड जो गान जो संगीत होते हैं कन्न जो कथकली के हिसाब से जो संगीत होते हैं मैं उन पर डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ तो मैं उसी हिसाब से जो संगीत है वो चुनती हूँ कि जो क्लासिकल डांस है वो उन संगीत पर हो सके तो मुझे बहुत पसंद है संगीत और नृत्य करना अपने ख़ाली समय में नृत्य करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ मैं तो इसी तरह के गाने हमेशा चुनती हूँ